तकनीकी उपयोग करय समय वरिष्ठ नागरिकक सामने बहुत सारी चुनौती छै ओहिमेसँ हुनका इंटरनेटके समझ नहि छै हुनका मोबाइल चलबयमे दिक्कत होइ छै जेना की आब जेना कि आब बड़ा मोबाइल आबि गेलय हँ प्रचार आइ काल्हिके जमानामे छोटा मोबाइल भी मिलना दिक्कत भै जाइ छै आओर बड़ा मोबाइल बूढ़ा आदमीसभ नहि चलबा पाबैय छै ओहिसभ लए हुनका बहुत दिक्कत होइत छै